हेलो देखहक आइ काल्हिके जमानामे बुझते छहक केहन चलि रहल छै कनी अपन धियान राखैत की बालो बच्चापर धियान राखिहऽ आओर बाहरमे रहै छऽ तू सब कनी बाहरमे तऽ आओर ने आबोहवा दोसरे रङ्गके रहै छै गाम घरमे तऽ भाइ अपन समाज अपन लोक ओहि बीचमे रहै छै आ बाहरमे बड़का शहरके तऽ वातावरणे ने अलग होइ छै ओइठमा के ककरा चिन्है छै हँ अपन आदमी तऽ ताकलासँ नहि भेटतऽ एहि दुआरे जे छै से ठीकसँ रहिहऽ बेसीकाल अपने डेरामे मकानसँ बेसी बाहर जाइके कोशिश नहि हेबाक चाही बालबच्चा कखन इसकुल गेल कखन इसकुलसँ आएल खाइलए की हँ बिल्कुल बिल्कुल खाना घरसँ लऽ कऽ जाइ छै ने हँ बाहरके चीज बेसी नहि खाइ ओ सभ जेना आइ काल्हि फास्ट फूड सब हँ किआ तऽ आइ काल्हि आइकाल्हिके बच्चा बेसी फास्ट फूड खेलक चाउमिन खेलक गोलगप्पे खेलक चाट पकौड़ा खेलक जे सेहतके लिए हानिकारक होइ छै लिवर ख़राब कऽ दै छै आइकाल्हि छोटो छोटो बच्चाके जे छै से डाइबिटीज हुअए लागलै हँ लिवर किडनीके तऽ बीमारी अक्सर हुअए लागलै हँ

हँ तऽ ई सभ चीजके धियान राखैत बच्चा कखन आएल ठीक छै ठीक छै